जोंहाथ' आबाद खालामो माने मेसें बोथोराव गोरान खेथि खालामो आलु मैगं गायो लाफा लाफा लाइ मुला आबाद खालामो गोरान खेथि बे ओमफ्राय दाथ' दैज्लां दैज्लाङाव माइ गायो आरो जोंहा इसे ओरैनो पास बिघा सय बिघासो गायो आरो ओमफ्राय न'आवथ' गैखाया हायानो दुइ बिघाल' ओमफ्राय दा माने मालायनि आदि लायो आरो सुखानि लायो बिदिनो बिघायाव देरमहन हरो ओमफ्राय माइया रनजित गायो इसे ओमफ्राय दा मायसालि माय माबा माइ गोलाव इसे गायनो नागिरदों ओमफ्राय माइब्रा इसे गायो बिदिनो बारा जाया हाया दै गाखोआ नालाय गोजौ बोरि इसे ओमफ्राय माने बिदिनो बिघायाव दुइ महन सारे तिन महन बिदि जायो आरो गोरान हा गोजौ नालाय दै गाखोआ नालाय बिदिनो मुलि बाहायनांगौ इसे मुलि बाहायनांगौ बिदिनो हालेव हाब्रुवाव खनसे होयो ओमफ्राय बिदिनो बिफाङाव खनसे फिथाइनि खनसे मुलि बाहायनाय जायो आरो जों दा बिदि आबाद मावनानै जायो ओमफ्राय दा जों दा न'खराव माने बिमा बियानै दं बियानैनि हिनजाव दं गथ'फोर सानै दं ओमफ्राय आं साबा जायो आरो जोंहा न'आव दा आङो बेहायनो आबाद खालामनानै जाफायो बिसोरजोंनो न'आवथ' गैया जेबोआनो जोंहा हायाबो गैयानालाय बिघानैल' बिदिनो मालायनि गायदेरनानै जायो आरो इसे बिखौनो दा जों आबाद खालामनानै जायो आरो बिदिनो माबायावबो जाया बारा मेसेङावबो बिदिनो आलुफ्राबो मुलि बाहायनांगौ जायो मुलि बाहायब्लासो इसे बेदरा मोनो एखमब्ला जाया बिदिनो आधा महन गाहाम गायोब्ला बिदिनो सय फाल्ला गाहाम जायो आरो इसे मोनो ओमफ्राय एम्फौ जायो एम्फौ जाब्लाबो ओमफ्राय मुलि बाहायनायाव इसे मोजां मोनो आरो माबाजोबा जाजोबा मोसौबो गैया नालाय ट्रेक्टर सो होयो ट्रेक्टर होनानैसो गायो जोंहा मोसौबो गैयाना आरो बिदिनो ट्रेक्टराबो बिघायाव सारि सारिस' ओमफ्राय गायनायाव इसे मानसि लादेरो सानैसो ओमफ्राय गायग्रानि माबाया थिनस' लायो आरो हाजिराया ट्रेक्टरना सारिस गायग्रानिया थिनस लायो हिनजावफोरना बिदिनो ट्रेक्टर निया सारिस लायो आरो दा जों बिदिनो बाहायो मोसौबो गैया नालाय जोंहा ट्रेक्टर जोंसो गायो ट्रेक्टर होनानै गायो एखमब्ला बिदिनो मानसि लायो सानै गाहाम लानानै गायो हाजिरा होनानै दा गायनाया सय बिघा जागोन आरो बिघानैया न'नि ओमफ्राय मालायनि सारि बिघा सुखानि लानाय जादों बेखौनो आबाद मावो आरो दा जों बिदिनो इसे इनै थायो माया बांद्राय बुरजा नङा बिदिनो दस पनद्र महन गाहाम थायो आरो मालायनो हरनानै जेनेबा जोंहा बेखौनो आबाद खालामो आरो दा